जेना हमरा आरमे होइ छै बढ़िआँ से जेना लड़का लड़कीके देखा देखी होइ छथिन पहिले ओकरा बाद आबै छथिन तऽ एम्हर गेली लड़काके देखैलए तकर बाद गेली लड़कीके देखैलए देखलाके बाद अच्छा रहल लड़का भी लड़की तऽ ओकरा पसन्द कएली फेर हुनकर मम्मी पापा आएल देखलक छापछुप कएलक तकर बाद दिन तारीख सब पड़ि गेल ओकरा बाद अच्छा से अथी गड़ी भाड़ा कऽके शादी भेलाके बाद जाइ छथिन अच्छासे जयमाला होइ छथिन शादी होइ छथिन लोक नाश्ता बाराती उराती जाइ छथिन ओकरा अच्छा से नाश्ता खान पिअन सब बढ़िआँसँ करै छथिन कएलाके बाद जतना होइ हइ इध बिध सब होइ छथिन होलाके बाद कन तकर बाद लड़का लड़कीके घर भेजलक फेर हिआँ भी लड़कीके ससुरारिमे आबै हइ हिआँ बहुत मान दान बहुत ही जतना अथी होत सेवा नेवा होइ हइ जेना चुमाओन उमाओन सब करै छथिन गाल ताल सेका सेकी सब करै छथिन कएलाके बाद अपन होइ छथिन तऽ तकर बाद लड़कोके भी मम्मी पापा खुश रहै छथिन लड़किओके मम्मी पापा खुश रहै छथिन आब तऽ बेटी अपन चलि गेलखिन शादी बिआह कऽ देलै ससुरारि चलि गेलखिन अपन घर अब बसेथिन आओर लड़कोके मम्मी पापा कहै छथिन हँ ठीक हइ अच्छा हइ लड़की लड़कीके संस्कार भी अच्छा हइ लड़कीके भी मम्मी बोलतै हँ अच्छा घर दुआर हमरा बेटीके मिलि गेलै तकर बाद बढ़िआँसँ बेटी रहतै खेतै पितै खुश तऽ अच्छा से रहत